مجھے گانے گانے کا تو شوق نہیں تھا میں بس ایسے ہی سنتا تھا وہ بھی تیرہ چودہ سال کی عمر میں اور پھر سن کے تھوڑا ایسے ہی گنگناتا تھا گاتا تھا وہ پھر میں ویڈیو بنا کے ایسے ہی سوشل میڈیا پر کہیں پر بھی ڈال دیتا تھا یوٹیوب پہ یا اس ٹائم پہ ٹک ٹاک تھا یا ریلس وغیرہ ان چیزوں پہ ڈال دیتا تھا

اسی ٹائم بس ایسے ہی گنگنا لیتا تھا گانے سنتے سنتے زیادہ ایسا شوق نہیں تھا تیرہ چودہ سال کی عمر میں تھا جو بھی تھا جیسا